हलो होटल मयूर मां हाणे तव्हांखे अठ आइटम जो खाधे जो आइटम तव्हांखे ऑडर ॾिनो हुओ अधु कलाकु अॻु में तव्हांजो माण्हू आहियो ऑडर ॾेई वियो पर हुन मां ॿ शयूं खुटल आहिनि हिकु पनीर साठे ऐं ॿियो वेज बिरयानी तव्हां महिरबानी करे छोकिरे खां पुछो ऐं असांखे इहे ॿ शयूं जल्दी मोकिले ॾियो असांजा महिमान वेठा आहिनि इंतज़ार था कनि तव्हांजी महिरबानी थींदी तव्हां जल्दी में जल्दी मोकिलींदा